असांजो महाराष्ट्र हूअं त नाम नाले वारो आहे पर जेॾी महिल पढ़ाई लिखाई जी ॻाल्हि अचे थी ॿारनि जा नंबर बि सुठा अचनि था पर इहो आहे कि उन खे सिर्फ़ु किताबी ज्ञान आहे सिर्फ़ु जेको रटायूं था उहो ई अथनि लेकिन अगरि हुन ई शइ खे असां हुननि खे ऐं सही में करण लाइ चयूं यानि हिक प्रकार सां उदहारण जे तौर ते कयूं त उहो नथा करे पाइनि जोकी उन्हनि खे सिर्फ़ु उहो ई त ॿुधाइनि कि हिननि में हीउ आन्सर इन ते पहिरें में इहो ॿिए में हूअ सिर्फ़ु रटायनि था ऐं सिर्फ़ु सुठा नंबर खणण लाइ हिकु सुठा नंबर खणण लाइ हि हुननि खे चवनि पिया त लेकिन हुननि खे सही ज्ञान सही जेको नॉलेज चइॿो आहे उहो काने हिन लाइ महाराष्ट्र जी जेकी पढ़ाई लिखाई मंत्रालय आहे हुन सां इहे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे कि ॿारनि जो जेको आहे हिकु उदहारण बि ॾियणु सभु लिखाए करे हुननि खे नंबरनि में पास न कनि